मूं चालबाज़ पिकिचरु जी श्रीदेवी हीरोइननि जा कपिड़ा पाण हुबा हू ओड़े ई नमूने पंहिंजी धीअ जे लाइ सिबिया मूंखे हुन पिकिचरु में श्रीदेवी जा पातल सभु कपिड़ा ॾाढा सुहिणा ऐं वणंदड़ु लॻा हर हिकु फैशनेबल हुया उहे कपिड़ा जंहिंमें काफी सारियूं झालरूं लॻियल हुइयूं अलॻि अलॻि किस्मु जूं बाऊं पयल हुयसि ओड़े ई नमूने मूं पाण ओड़े ई फ्रॉकूं पंहिंजे ॿारनि खे सिबी ॾिनो हुन में हिकु गाने में पातल मैक्सी झालरुनि सूधी ॾाढी पसंदीदा हुई ओहड़ी बि मूं ठाहिण जी पूरी कोशिशि कई ऐं मुंहिंजे ॿारनि खे हूअ काफी वणी बि